असां जो सिंधी समाज आहे जेको भाॻवत गीता खे वधीक विश्वासु कंदो आहे छो त केरु मरी थो वञे त उन में बि भाॻवत गीता जो पाठ था कयूं पंद्रहों अध्याय सतों अध्याय पढ़ण सां उन जी मुक्ति थी वेंदी आहे ॿियो आहे सप्ताह पाठ जेको रखंदा आहियूं श्रीमद भाॻवत श्रीमद भाॻवत रखण सां सतनि ॾींहंनि जे अंदरि उन प्रणीअ जी मुक्ति थी वेंदी आहे त उने भाॻवत खे सिंधीअ में बि ट्रांस्लेट कयो वियो आहे सिंधीअ में बि माण्हूं पढ़ंदा आहिनि भाॻवत ऐं ॿियो रामायण बि आहे रामायण जी बि जेका आहे सॼी कथा सिंधीअ में ट्रांस्लेट करे उन खे चई वई आहे ऐं सॼो सिंधीअ में ट्रांस्लेट आहे उन जो सिंधी भाषा में ऐं सिंधी भाषा में ई रामायण बि पढ़ियो वेंदो आहे ऐं ट्रांस्लेट थी वियो आहे सिंधीअ में बि ऐं तंहिं खां पोइ भॻवद गीता बि सिंधीअ में हलंदी आहे हिंदीअ में बि हलंदी आहे पर हिते वधीक जेको आहे श्रीमद भॻवत गीता रा भाॻवत ऐं रामायण इन्हनि जी वधीक हिते चलन आहे